कसरत करना जां दौड़ लाना एह्दे कन्नै साढ़ा शरीर तंदरुस्त रौंह्दा ऐ ते में रोज सवैरे पंज बजे उट्ठियै दौड़ लान जन्ना ते साढ़े उत्थै बेह्ड़ी नांऽ दी जगह ऐ उत्थै शिड़क बनी दी ऐ ते गड्डी बड्डी कोई निं चलदी उत्थै ते उत्थें गै दौड़ लान्ना बड़ा जादै पसंद करना होन्ना ते दौड़ लाने दा ते भला में इक्क ते तुसेंगी सनाया कि शरीर बड़ा ओह् तंदरुस्त रौंह्दा ते दूआ दूआ इक्क आर्मी दी अस त्यारी करने आं ते आर्मी दा फिजिकल ते आर्मी दी दौड़ दी इक्क एह्दे कन्नै साढ़ी त्यारी होई गै जंदी ऐ दौड़ ते अस शामीं बी लाई सकने पर शामीं असें काह् पट्ठा पाना होंदा ते असें गवां बी रक्खी दियां न ते एह्बी करना पौंदा बिच्च केईं बारी साढ़े कन्नै होर बी मुड़े होंदे न जेह्ड़े त्यारी करदे न ते केईं बारी में कल्ला गै होना ते दौड़ लाना मिगी बड़ा शैल लगदा मते शैल लगदा जिसलै दौड़ लाइयै में रुकी जां ते में अपना टैम दिक्खां कि में कल्ल कोला में तोलै पुज्जी गेदा कल्ल कोला मती तेज दौड़े न ते एह् साढ़ी पूरी दिनचर्या जेह्ड़ा एह्दे उप्पर फर्क पांदा ऐ थुआढ़ी इक्क निक्का हारी दौड़ जेह्ड़ी ऐ शामीं दस्स मिंट थुआढ़ी तेज दौड़ नै एह् थुआढ़ी पूरी दिनचर्या गी पूरी दिनचर्या उप्पर फर्क पांदा शैल दौड़ना तेज दौड़ना एह्दे कन्नै किश लोग होंदे सारी ध्याड़ी सुस्ती पेदी रौंह्दी ऐ एह्दे कन्नै सुस्ती दूर रौंह्दी ऐ ते मन खुश रौंह्दा ते पॉजीटिविटी रौंह्दी दमाग बिच्च कोई बी चीज सिक्खदे शैल लग्गनी एह्दे च मन लग्गना होर बी ऐसी बथ्हेरियां चीजां न जेह्दे लेई एह् कम्म करदी केईं लोक सोचदे कि नेईं एह् ठीक निं ऐ एह्दे कन्नै आलसै दा पेदे रौंह्दे इक्कै जगह दौड़ बिलकुल लानी चाहिदी ते मिगी बड़ा पसंद ऐ ते में मिलट्री दी त्यारी करना ते मिलट्री दे मिलट्री दी तरफ दिक्खां ते इक्क निक्की चीज निं ऐ ते एह् इक्क बड़ी बड्डी चीज ऐ पूरी पूरी इक्क साढ़ी दिनचर्या गी पार करदी ऐ एह् इक्क दौड़